म्हजे आवडीचें खाण म्हणल्यार नॉनवेजा भितर सिफूड आनी चिकन तें म्हणल्यार चिकन चिली चिकन लॉलीपॉप चिकन ड्राय फ्राय चिकन फ्रायड रायस आनी वॅजा भितर गोबी मंच्युरी फ्रेंच फ्रायस म्हाका आनी म्हाका चडशें बाजिल्लें नुस्तें खावपाक आवडटा आमच्या गोंयांत खूब रेस्टोरंटां आसात पूण म्हजें आवडिचें रेस्टोरंट म्हणल्यार असोल्डेचे असोल्डा जायतीं रेस्टोरंटां आसा पूण थंय सिमेन्ज म्हूण रेस्टोरंट आसा तातूंत म्हाका जेवपाक खूब आवडटा तें म्हज्या घरा कडल्यान पंचेचाळीस ते पन्नास मिनटांचे वाटेर आसा आमीं केन्नाय मडगांव गेल्यार थंय जेवन घरा येतात थंयचें जेवण खूब रूचीक फाल्यांच आमीं सगलीं जाणां मेळून थंय जेवपाक वचपाचीं आसात आमकां केन्नाय जेवपाक वचपाक दिसलें भायर जाल्यार आमीं मुद्दम थंयच वचून जेवन घरा येतात